हैलो जय झूलेलाल हा असांजे असां सिंधी में पहिरियों जे ज़माने में जेके हुआ सिंधी पुराणा उन्हनि में असांजे में बिजनिस हूंदो हुओ जीअं घर में ई पापड़ ठाहींदा हुआ ऐं वड़ियूं ठाहींदा हुआ उहा ठाहे करे पंहिंजे हथनि सां ठाहे करे ऐं माण्हुनि खे विक ॾींदा हुआ विकणंदा हुआ घर में ई मायूं खटाणि अचार ठाहींदियूं हुयूं पंहिंजे स्वादिष्ट उहे पंहिंजे घर में ई ठाहे करे ॾींदियूं उहे ई बिजनेस उहे इहो असां सिंधियुनि जो उहो बिजनिस हुओ पापड़ वड़ियूं खीचा कचिरियूं इहे सभु असां घर में ई ठाहे करे ॾींदा हुआसीं पोइ धीरे धीरे हाणे इहे बिजनेस इहो हले कोन थो घटि थी वियो आहे खाइण इन करे माण्हुनि धीरे धीरे सिंधियुनि हाणे कोई कपिड़े जी दुकाननि में हली वियो आहे उहा पंहिंजो बिजनस करणु लॻी वियो आहे कोई पंहिंजो एक्लेरिक जो कमु करणु लॻी वियो आहे कोई पंहिंजो मोटर पार्ट्स जो कमु करणु लॻी वियो आहे मतिलबु धीरे धीरे सभिनीनि पंहिंजो ई बिजनिस व वधाईंदा विया आहिनि जीअं जीअं ज़मानो बदिले थो तीअं तीअं सिंधियुनि पंहिंजो बि बिजनिस बदिले छॾियो आहे जीअं बि हलाए जय झूलेलाल